हमर काज जे छै हम तऽ गाड़ी चलाबैत छी ड्राइविंग करैत छी तऽ हम हमरा बहुत बढ़िआँ लागयए घुमैत छी सभठाम हम ड्राइविंग करैत छी शहर शहर बाजार बाजार घुमैत छी आ काज करबाक बाद हमरा सभसँ बढ़िआँ घुमयमे लागयए जे काजकऽ छोड़िकऽ जे कतहुँ बिआह शादीमे गेलहुँ तऽ बड़ा बढ़िआँ लागैत छै जे चलु सभसँ मिलन होइ छै सभ तरहकेँ रिश्तेदार आबैत छै हमसब जे मिलय छियै तऽ बड़ा मजा आबैत छै अपन बहुत पुराना आर दोस्तसभ मिलैत छै तऽ ईसभ चीजमे हम पसन्द करैत छी जाइलऽ बिआह शादीमे मुण्डन अरमे आओर मरनी आरमे होयत छै तऽ ओतय जाइलऽ पड़ैत छै ओहो बहुत बढ़िआँ रहैत छै कोई मरय छै तऽ ओतय जाइलऽ पड़ैत छै काजके अलावा आओर जे छै से मेजबानी जेना भरदुतिए भेलय तऽ ओहो आरमे जाए लऽ पड़ैत छै काजके अलावा काजके अलावा आओर जे छै से कतहुँ रिश्तेदारी भेलय तऽ ओतय जाइलऽ पड़ैत छै काजके अलावा हमरा सभसँ बढ़िआँ पसन्द पड़यए जे बिआह शादीमे जाइमऽ बिआह शादीमे गेलहुँ तऽ घुमलहुँ फिरलहुँ सब मिलैत छै बस एतने आओर की कहब कहयलऽ तऽ बहुत छै